हलो हाँ बोलिए जी हाँ है मेरे पास कितना लेना है जी हाँ एक ठो है एक साठ रुपइया एक ठो है एक सौ बीस रुपया और

बासमती राइस भी है वो भी है एक सौ एक सौ बीस रुपया कितना लेना है मैम कितना लेना है आपको पचास के जी जी जी हाँ है

साठ वाला तीस पचीस के जी जी

पचास के जी

जी वो वो तो नहीं है मेरे पास बगल वाला दुकान में देख लेते तो अच्छा होता हाँ बगल वाला दुकान में होगा जाके देखिए न

अच्छा अच्छा

हाँ हाँ देखिए था दुकान में लेकिन ऐसा बहुत ऐसा ग्राहक आता है जो अथि यही चावल का माँग करता है इसलिए अभी बिक गया है तो बगल वाला दुकान में जाइए यहाँ से सीधे